भोपाल जिले के स्थानीय परिवहन में ओटो ओला कैब रैपीडो सिटी बसेस बहुत सारे विकल्प हैं इन विकल्पों के द्वारा जैसे हमें अगर रेलवे इस्टेशन तक जाना है गाड़ी पकड़नी है और वहाँ तक पहुँचना है हमारे इस्टॉपेज भी काफ़ी रहते हैं भोपाल शहर में जैसे रानी कमलापति इस्टेशन है मिसरोद है भोपाल मेंन इस्टेशन है बेड़ागर है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे कैब बुक करते हैं तो हम कैप के द्वारा वहाँ जा सकते हैं और अपनी मतलब इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त है हमें कि उस सुविधा का लाभ लेते हुए हम आराम से पहुँच जाते हैं और जैसे अगर हमको एयरपोट ही जाना हो तो हमारे घर से एयरपोट जाना मतलब चालीस किलोमीटर तक की दूरी भी हम आसानी से पार कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छी कैब सुविधाएं भी उपलब्ध है उसके द्वारा हम पहुँच जाते हैं देखा जाए तो अभी जो मेट्रो भी हमारे पास जो साधन है उससे भी हमारी ये दूरियाँ बहुत जल्दी पर हो जाती हैं अभी उसको थोड़ा बनने में टाइम है एक मेट्रो तो चालू हो गई है